नमस्कार सर आप मलानी ट्रेवेल एजेंसी से बोल रहे हैं

सर मैं अनन्या बोल रही हूँ माता के धाम से एक्चुअल्ली सर हमें आपकी कार किरए पर लेनी है ड्राइवर के लिए ड्राइवर के साथ हाँ मतलब सर एक्चुअल्ली हम क्या है मैं मेरे दोस्त हैं मेरे फ़्रे दोस्त भी है और परिवार के भी दो तीन मेम्बर लगभग हम छः सात मेम्बर हैं तो फ़िर दो तो मतलब अपने तरीक़े से चले जाएंगे हम चार लोगों को मतलब जन कार करनी है तो हमें क्या है मललब यहाँ से जोधपुर से अच्छ जयपुर जयपुर में थोड़ा फिर घूम के फिर हमें खाटू श्याम जी जाना है और फिर खाटू श्याम जी से हमें रिटर्न वापस जोधपुर आना है अच्छा सर कितने किलोमीटर के हिसाब से लेते हो सर किराया छः किलोमीटर का सौ रुपये अच्छा अच्छा नहीं सर हमें तो देखो कि हाँ दो दिन मान लो सर एक दिन जयपुर में और फिर दूसरे दिन खाटू श्याम जी से तो हम रिटर्न आ जाएंगे

अच्छा सर कितना हो जाएगा पन्द्राह हज़ार कोई नहीं छः सर ठीक है फिर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ जो भी होता है फिर कर लेंगे हम तो ऐसा कीजिए सर आप ये फिर कार अपनी बुक कर दीजिए और अपने ड्राइवर को टाइम पर भेज दीजिएगा हमें कल जैसे मॉर्निंग में जल्दी निकले तो ठीक रहता है सात बजे के लगभग अच्छा सर हाँ सर जो भी होता है जैसे मैं अभी पाँच हज़ार तो अभी ऑनलाइन कर देती हूँ एडवांस में और फिर आप का जो भी है किलोमीटर के हिसाब जो भी एक्स्ट्रा होता है वो मैं आप को पे कर दूँगी सर अच्छा सर धन्यवाद और मतलब ड्राइवर को सर कल मॉर्निंग में सात बजे के लगभग फ़िक्स भेज देना सर एक्चुअली लेट नहीं होना चाहिए ओके ओके सर ठीक है सर धन्यवाद